हिंदी भाषा हमारे भारत की मातृभाषा है आजकल हिंदी भी विलुप्त होती जा रही है क्योंकि हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा और साथ ही हिंदी भाषा आप सिर्फ भाषा रह गई रोजगार के लिए भी हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है भारत में ही हिंदी विलुप्त होती जा रही है और साथ ही हिंदी भाषा के लिए के से रोजगार भी अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा आम जनजीवन में भी घुली मिली हुई हिंदी अब विलुप्त होते जा रही है हिंदी हमारे हिंदुत्व की संस्कृति थी जो कि अब एक चुनौती पूर्ण रह गई है क्योंकि हिंदी बोलने में भी लोग अब शर्माते हैं और हिंदी से दूर हो रहे हैं लोग अब अंग्रेजी को अपना रहे हैं हिंदी को कम अपना रहे हिंदी अब भाषा ही रह गई जिसे अब कम बोला जाता है क्योंकि हिंदी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता